आं सानसेनि जानायखौ दिनावहाय खन सानसेयाव आं खनथाम जायो जानायनि बागै बुंनो थाङोबा फुङाव ब्रेकफास्त गाइखेर लोंगोन बा साहा लोंगोन बिनिफ्राय बिदिनो सौराय फिथा माइब्रा होनो जायखौ माइब्रा एवनाय आरो रुटि सावनाय बिदि जायो ओमफाय थालिरफोर बा आपेलफोर बिदि जायो बिनिफ्राय बिदिनो नयथा दसता बेखौ बेयाव फुंनि ओंखाम फुंनि ओंखाम जायो बेयाव ओंख्रिफोर थागोन जेनबा दालि झल नङाबा आलु भाजा नङाबा बानलु बाथोन बेबायदि ओमफाय बिनिफ्राय बेलासियाव बेलासियाव जाबावगोन साहाफोर लोंगोन ओमफ्राय मोनायाव आरो बोथिसे जाबावसै एखम्बा बेदर एखम्बा ना बेबायदिनो आरो मैगं थाइगंफोराबोथ' दानि जुगाव थाजा थाजा थाजा थाजा मोनो बा भिटामिन भिटामिन गोनां थाजा थाजा मैगं मैथा मैथाफोर मोनो दा मैथा मोनो ओमफ्राय जोगोनारफोर जिंखा फोरला बेफोरबायदि अनेक दं मैगं थाइगङाबो ओमफाय दा नै दैज्लां बोथोर सफैलायबाय माइ गायनायनि बोथोर फैलायबाय माइरं माइ गायबासो माइरं मोनो नालाय बिनिखायनो मेल्ला माइ गायो अनेक रोखोमनि माइ गायो बिनिफ्रायसो माइरङाबो नाम मोनो जोसा माइरं बिनिफ्राय मायब्रा माइरं बा लालफाख्रि माइरं बेफोरबायदि आरो अनेक रोखोमनि